ओरैनोथ' नांलाय लायनाय जायोबा जोंनि बे जायगायाव जों थानाय जायगायाव आं मावनाय खामानि मावनाय जायगायाव नांज्लायलायनाय जायोब्ला आंथ' बै सानैनि गेजेराव मानि थाखाय नांज्लाय लायदों बेखौ बिजिरग्रोनानै बिसोरनि मानि थाखाय जादों बे नांज्लायनायखौ एसे एनै सान्नानैब्लाबो सोर सासेया दायनिगिरि बिसोरखौ एसे नायनानै मानि थाखाय रिजोना मा बे रिजोनखौ लानानै बिथांमोनखौ बुजायनानै बिथांमोननि नांज्लायनायाव बिथांमोननि नांज्लायनाया मानि थाखाय जादों मानि थाखाय बिथांमोना नांज्लायदों बेखौ आंबो बुजिनानै लानानै बिथांमोनखौ बुजायनांगौ जायो बुजायनायनि उनाव बिथांमोना बुजिलायोब्ला बिथांमोनखौ बिथांमोना मोजां जायो बेनिखायनो आंनि खामानि मावनाय खामानि मावनाय जायगाफ्राव नांज्लायलायनाय एबा गोब्राब थासारिफोरखौ नुयोब्ला बेफोरबादि समादान खालामो आरो बेफोरबादि थासारिफोरा माबोरै जादों जेनेबा बेयाव मानि थाखाय मानि थाखाय मा नांज्लायलायदों बेखौ नायनानै बेफोरनि जा नांज्लायलायनाय एबा माबा मोनसे गोब्राब थासारि एबा जानाय बेखौ सुस्राङो आरो जेनेबा आंनि खामानि मावनायाव आंनि खामानि मावनायाव जा आं मावनो लानाय खामानि बे खामानियावनो माबा मोनसे गोब्राब जाथाय एबा थासारिफोर सोमजियोब्ला बेफोर गोब्राब खामानिफोरखौ एबा आं हारसिङै मावख'नो हायाब्लाथाय गुबुननि हेफाजाब एबा आंनि खाथि खालायाव जायफोर लोगोफोर एबा सोरबा थायोब्ला बैसोरखौ लानानै आं खामानिखौ ज' जानानै मावो आरो बेफोरबादिनो जोंनि जा गोब्राब खामानि बे गोब्राब खामानि एबा गोब्राब थासारि सोमजिनाय बेफोरबादि गोब्राब थासारि सोमजिनायाव जोङो जमाहै एबा जहाय लोगो नांज्लायनानै खामानिफोरखौ मावो बेफोर बेफोरबादिनो जों गोब्राब थासारिफोरखौ सुस्रांलायनो हायो आरो जोंनि बे सुस्रांलायनाय खामानिखौ खामानिया खामानिया बिदिनो जाफुंसारो आरो माब्लाबा जोंनि एबा खामानि मावनाय जायगायाव माबोरैबा गावजों गाव नांज्लायलायो बाथाय बे नांज्लायलायनाय जायगायाव मानि थाखाय नांज्लायलायदों बेखौ नोजोर बोग्रोनानै बे नांज्लायलायनायनि जा जाहोन एबा बै नां ज्लायनायनि जा खुद्रायखांनाय बे खुद्रायखांनायखौ जोङो ज' जानानै एबा सावरायलायनानै बेखौ फोजोबस्रांनो गोनां जायो बेफोरबादिनो जोंनि जा नांज्लायलायनाय बे नांज्लायलायनाया सुस्रांजायो आरो गोब्राब थासारि गोब्राब थासारि होन्नानै होनोब्ला जोंनि जायगायावबो गोबां गोब्राब थासारि सोमजियो जेरै थां माबा मोनसे खामानि मावनाय समाव सोरनिबा हेंथा एबा माबा मोनसे खामानियाव मानिबा रां रुफा एबा मानिब्लाफोर हेंथा हेंथि जायोब्ला बेखौ माबा मोनसे राहा दिहुन्नानै एबा बेखौ सोरनिबा हेफाजाब लानानैब्लाबो बे खामानिफोरखौ मावनाय जायो बेफोरबादिनो जोंनि गोब्राब थासारि थासारिखौ बेफोरबादिनो सामलायनो गोनां जायो